आथिं आखाइ बायब्ला माजों फाहामो लायो गामियाव अजानाव लायनानै सेरेन खायो खानानै होब्लासो हामो ड'क्टरनावथ' हामखाया अजानाव लायनानै सेरेन खायो मुलि होयो मास मास मोनसेजोंनो मोजाङै खायोब्ला हामो बायो बिदिनो माब्लाबा गोलैनानै बायो माब्लाबा एक्सिडेन जानानै बायो बेदि सेरेन खायो सेरेन खानानै मास मोनसे नांगौ हामनो एबा बोराय बुरैब्ला बिदिनो मोननै नांगौ दलद लाब्लासो हामगोन दलद लायाब्ला हामा मास मोनसे उन्दैफोरना गिदिरनाबो लायोब्ला मास मोनसेजोंनो हामो सेरेन मोजां खाब्ला जाबाय दे